کیا آپ کے اسکول میں لائبریری ہے وہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ نے بچپن میں پڑھی ہیں جی ہاں ہمارے اسکول میں لائبریری ہے اب تو میں اسکول میں نہیں ہوں لیکن اسکول میں تھا تو لائبریری تھی وہاں میں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں چھوٹے بچوں والی کہانیاں جیسے کہ اسماعیل میرٹھی کی جو کہانی سیریز ہے جزاک اللہ والی شکراً لا شکر والی صبر یہ سب ساری جو کہانیاں ہیں وہ کہانیاں پڑھی ہیں اور اردو زبان میں اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہوتی ہیں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں